असांजे हिंदुस्तान में धार्मिक जॻहियूं जाम आहिनि जिते माण्हू अची करे मल्हाईंदा आहिनि जीअं त हुन में हरिद्वार मथुरा उज्जैन नासिक जगन्नाथ पुरी ऐं रामेश्वर उन उन में ख़ासि करे मथुरा में त ॾाढो मज़ो कंदा आहिनि होलीअ जे ॾींहंनि में सत ॾींहं होली मल्हाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि ॾींहनि ते अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि किथे लठि मार हुजे हिकिड़ो ॾींहुं हूंदो आहे हिकिड़ो गुलनि जी होली कंदा आहिनि हिकु रंगनि जी होली कंदा आहिनि एॾी तरहि पंज छह ॾींहं इहो मेलो लॻंदो आहे ऐं ॿाहिरां माण्हू ख़ासि हिनखे ॾिसण लाइ ईंदा आहिनि फ़ॉरेन मां बि ईंदा आहिनि ॾिसण लाइ ऐं हिंदुस्तान जा बि माण्हू ॾिसण लाइ हुते ईंदा आहिनि ॾाढो मज़ो हूंदो आहे माण्हू जाम ख़ुशि थींदा आहिनि उहे ॾिसी करे किथां किथां अची करे ॾिसी करे पाण मल्हाईंदा बि आहिनि ऐं ख़ुशि बि थींदा आहिनि ऐं ॿियो आहे हरिद्वार हरिद्वार में त मुण्ड खां ई हरिद्वार मशहूरु आहे असांजे हिंदुस्तान में नंदी जेका निकिती उहा शंकर भॻवान जे मथां निकिती हुई हिन करे हुनखे गंगा नंदी नालो ॾिनो वियो आहे हुनखे धार्मिक आस्थानु वॾे में वॾो ॾिनो थो वञे छाकाणि त उते चवंदा आहिनि सनानु करण सां पाप धोपिजी वेंदा आहिनि उते माण्हू पंहिंजे मिटनि माइटुनि जों अस्थियूं बि खणी वेंदा आहिनि उते परवानु कंदा आहिनि जिते साधू संत वेही करे हुननि जी पूजा वग़ैरह करे हुननि खे अस्थियूं परवानु कराईंदा आहिनि ऐं हुननि जो ॿियो जेको धार्मिक कमु हूंदा उहो बि हुननि खे करे ॾींदा इन कंहिंजी छा इच्छाऊं हूंदियूं आहे कंहिंजी छा उहे बि सभु उते वेही करे करे ॾींदा आहिनि हरिद्वार में ॿ टे अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके घुमण जा आहिनि जीअं मंसा देवीअ जो मंदरु आहे उते अॻे पंधु वञणो हूंदो हाणे हुते ट्रॉली ठही वई आहे जंहिंजे करे उहो ॾाढो ॾिसणु वटि आयो उहो उतां मंसा देवी जे मंदरु तां बीह करे ॾिसबो त सॼी हरिद्वार उतां ॾिसणु ईंदी आहे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उते हिन करे हुते हरिद्वार में वञणु ज़रूरी आहे जेको कोई वञे थो त पहिरियों हरिद्वार वञ हुन मंसा देवी ते वञे तंहिंखा पोइ ॿ टे ॿियो बि अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके घुमण जे लाइ आहिनि पर उहे माण्हू हिकदमि ॾिंसदा आहिनि त उते छा थींदो आहे कुंभ जो मेलो बि लॻंदो आहे चईं चईं साल हरिद्वार में कुंभ जो मेलो लॻंदो आहे जिते अलाए किथां किथां माण्हू अलाए कहिड़ा कहिड़ा साधू संत अची करे जमा थींदा आहिनि ऐं उते ॾिसंदा आहिनि त केॾां ख़बर ई न पवंदी आहे त घणा माण्हू माण्हू आहिनि ऐं घणा संत आहिनि पर संतनि जो जेको हुते आहे उहो नागा बि हूंदा आहिनि ऐं हुते लखनि जी तइदाद में माण्हू ईंदा आहिनि ऐं उते सनानु कंदा आहिनि ख़ासि करे हिकिड़ो ॾींहुं हूंदो आहे जंहिंखे उमास या ग्यारसि कुझु चवंदा आहिनि उहे उन में टुॿी ॾींदा आहिनि हुन ॾींहं जी जंहिंजे करे माण्हू हुन ॾींहं खां पोइ माण्हू पाण पवित्र थी वेंदो आहे हिन करे हुते हुन ॾींहं खे ॾाढो महत्व हूंदो हुते सनानु करणु ज़रूरी आहे